साढ़े इत्थें उधमपुर बिजली जेह्की ऐ तकरीबन ठारां बीह् घैंटे तक औंदी ऐ ते जिसलै बिजली बंद होई जंदी ते उसलै बड़ा मुश्कल होंदा खासकर करियै गर्मियें दे दिनें च बिजली दा कट जेह्के ओह् ज्यादा लगदे होर मुश्कल बी उस बेल्लै ज्यादा होंदी कि ज्यादा गर्मी होंदी बरसांत होंदी बरसांती च बी हुम्म जेह्की ऐ उमस जेह्की ऐ ओह् ज्यादा होई जंदी होर मच्छर जेह्के न ओह् बड़ा तंग करदे होर उस वजह कन्नै बी असेंगी बिजलियै जेह्की बड़ी प्राब्लम आई जंदी गर्मियें दिनें च एह् होंदा कि सारे लोग पक्खे ए सी कूलर बगैरा लांदे ते ओह्दे कन्नै बिजली खर्च बी ज्यादा होंदी ते कट बी बड़े लगदे न एह् एह् असेंगी बिजलियै असेंगी बड़ी प्राब्लम रौंह्दी ऐ लाइट दी स्यालें दिने च केह् न ओह् कट जेह्का घट्ट लगदा बिजली ठीक बीह् बाई घैंटे जेह्की बिजली आई जन्दी होर इस बिजलियै दा असेंगी फायदा इयै ऐ के बच्चे जेह्के न अगर शामी लै कट होई गेआ ता बच्चें दी पढ़ाई जेह्की ऐ ओह् डिस्टर्ब होंदी बाकी